بائک کے طویل سفر کی تیاری کرتے وقت کچھ مؤثر معلومات درج ذیل ہیں جیسے سفر کا منصوبہ سفر کے منصوبے کو واضح کریں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں کسی مخصوص راستے کا انتخاب کریں اور مخصوص مقامات کو شامل کریں جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں بائک کی تعمیر اپنے بائک کو اچھی طرح سے تعمیری دیکھ بھال کریں مثلاً کہ ایک بائک کو اچھی طرح ریڈی کریں تاکہ اس میں کچھ کام نہ رہے کچھ پرزے اس کے ڈھیلے نہ رہیں خرچ کا اندازہ سفر کے لیے ضروری خرچ کی تخمین لگائیں جیسے کہ پٹرول خوراک اقامت کی کرایہ وغیرہ تخمینہ مقامات کے دوران تخمینہ لگائیں کہ آپ کتنا وقت سفر کریں گے اور کتنے کلومیٹر تک پہنچنا ہوگا تجزیہات ضروری تجہیزات شامل کریں جیسے کہ ہیلمیٹ جیکیٹ گولف گینگ ٹول کٹ پنچر رپیئر کٹ پرائٹ رائڈر نقدی پیسے چاہے اور موبائل چارجر سفر کا بیمہ بائک کی بیمہ کرا لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ کسی غیر منتظرہ واقعے کی صورت میں آپ کو تکلیف نہ ہو صحت کی دیکھ بھال اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے لمبے سفر کے لیے اپنی صحت کو مضبوطی دیں اور پانی غذائیت اور آرام کی پوری پراکرتی دیکھ بھال کریں موسم کے مطابق تجزیہات موسم کے مطابق جیسے کہ برفیلے راستوں کے لیے موسم کے مطابق تجزیہات شامل کریں